गाँव में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गाँव में हमारे गाँव में सबसे पहले पहली पीढ़ी खेलकूद में अच्छी थी उसका खास गेम कबड्डी था जिसमें दो तीन लोग पास के गाँव के लोग हॉकी भी खेलते थे लेकिन हाकी स्टिक खरीद पाना सबके बूते की बात नहीं थी इसलिए लोग कबड्डी ज़्यादा चॉइस करते थे धीरे धीरे लोग हमारे गाँव में बालीबाल भी खेलने लगे रोज़ शाम को स्कूल के पास सब लोग एकट्ठा होकर बॉलीबाल खेलते थे जिसकी आवाज़ आस पास के लोगों को सुनाई देती सब इकट्ठा हो जाते थे धीरे धीरे पूरा गाँव देखने के लिए उधर जमा हो जाता था बचपन में मैंने कई बार बाहर के टीमों को भी अपने गाँव में आकर खेलते हुए देखा और यहाँ आकर मैच खेलते थे कभी हारते थे कभी जीतते थे एक दूसरे के खेल की तारीफ़ करते थे और आराम से लोग मिल जुल कर खेलते थे जिससे लोगों का जीवन स्वास्थ्य और बेहतर होता था और एक दूसरे के तारीफ़ भी करते थे और लेकिन फिर कोई साल का गैप आया और पीढ़ी के लोग नौकरी चाकरी के लिए बाहर जाने लगे और साथ ही गाँव के लोग खेती बाड़ी और करने लगे इससे जब तक तोड़ने की कोशिश हमने क्रिकेट के ज़रिए की शुरुआती अड़चनों के बाद लड़कों ने बेसिक स्कूल में अपना खेल और बेहतर किया गाँव के टीमें बनने लगी हमने उसमें से तीन चार मैच सारे एकतरफ़ा जीत गए फिर धीरे धीरे बाज़ार वाली टीमों के साथ नज़दीक के स्कूलों और कॉलेजों में मैच होने लगा और अच्छे अच्छे खिलाड़ी शामिल भी थे हमने पहला मैच शहर से अपने टीम के साथ खेला यह हम सिर्फ़ उन्हीं मैचों के अंत तक खेलेंगे जिसमें हमने जीत जीतने की हालत में होंगे बाकियों में हमारा कोई बहाना खोजकर झगड़ा कर लेंगे या एमपायर को बेईमान बता कर बीच में ही मैच ख़त्म कर देंगे जिस कारण यह नतीजा यह रहा कि बालीबाल किसी तरह टीम से हारकर भी चाय नाश्ता कराकर भेजने के बाद को दूर कर हमको भी मैच मजे से लेकर खेलना हमारे एजेंडे से हट गया हमारे गाँव में स्पोर्ट्स कल्चर कुछ यूँ बंटाधार किया गया कि हमलोग खेल के नतीजों को लेकर झूठ बोलने के आदि हो गए ब्लाक स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉमपीटिसन में हमारे यहाँ से आठ लोग शामिल हुए इस इवेंट में जीतने वाला जीतने का तो सवाल ही नहीं था लेकिन किसी को फाइनल में पहुँचने तक नहीं पहुँच पाया ऐसे में बुद्धुओं की तरह घर लौटने के बजाय हमने आपस में ही किसी को आठ सौ मीटर की गोल्ड किसी को कुश्ती का सिल्वर और गाँव में बड़े सफाई तरीके से चलाया गया